हैल्लो हां जी हां जी में रमन बोला ना हां जी हां जी नमस्ते सर ठीक ठाक तुस सनाओ में सर ओह्दे बास्ते गै सर थोह्ड़ा जेहा कीते दा हा तुआनूं फोन केह् में दस्सो के बाह्रमीं होई गेई ऐ हून मेरी ते हून अग्गें केह् कीता जाऽ समझ निं अवा दी गाइड करी देओ तुस हां जी हां जी सर बस ओह् ही सर में सोचे दा हा कि में थोह्ड़ा स्कूला तरफा थोह्ड़ी हैल्प होई जंदी ही कोई टीचर सानूं गाइड करी दिंदे हे ते बड़ा शैल रौह्ना हा साढ़े आस्तै ठीक ऐ ठीक ऐ शुक्रिया सर थुआढ़ा